दाउनि बेरामआ मेसेङाव सोमलि बिबार बारबा जायो आरो दानिया बुहुद बमा आरो फदका गावनायदो बारा जानाय जाबाय बिदि बेराम आथ' बुहुद बुहुद धरननि दाउनि बेमार दोङो खायसेया गोरना गाबो खायसेया गोरना खायख्लें जायो आरो खायसे खिनाय जायो खायसे खायसेआथ' आरो बाब्राबनानै बाब्राबनानैनो थैयाबो थाङाबो बिदि बुहुद धरननि थायो आरो बिदि बेमार जायो जायोबा जोङो डक्टरनियाव भिटिनारि अफिसनिआव थाङो थानानै जोङो बेनि बेरामखौ माबायदि होबथानो हागोन बेखौ जोङो सोंनानै लायो आरो सोंना लानानै जोङो मा मुलि होबा जागोन मलाबा जोङो डाक्टारनि मुलिबो होयो आरो बिदिनो माय माइरंदों पियासदों देनानै होयो आरो बिदिनो सिगांनि मानसिफ्रा बुङोमोन किरासिनदो माइरंदों बिदि बिदि लगायना होयो होन्नानै बुङोमोन हामो मोनबो पियास आरो ओंखामजों होबाबो हामो बिदिनो बुहुद जेदो जेदो जोङो माबायो बेखोनो होयो आरो खाथि खालानि सोरनावबाबो सोङो माबायदि खालामबा जागोन बे बेरामखौ होबथाबा जोगोन आरो बेम बेराम बेराम जानाय दाउखौ जोङो गोजानाव लांनानै फबो फबनानै मोजां दाउफोरखो सनदेरिबायदि मलाबा जायगाखौ सोलायो माबाखो गलारखो सोलायो आरो गलारखो साफ्फा सुफ्फा खालामनानै दोनो माब्लाबा जोङो आरैनो फेनेल बा माबा मोनसे सिथ्रनाला बिदिखोबो होयो आरो आरो माब्लाबा जोङो बेरामा सनदेरिबायदि जोबनानैबो दोनो खासाफोराव बिदि जोबनाबो दोनो आरो फिसा फिसा फिसाखो जोङो मब्लाबा माबानानै बिमाखो खाना दोनो फिसाफ्रा खाथि खालायावनो एरनानै गाव गाबागाव जायो बेनि उनाव एसे बेम बेरामफ्रा हामनायबायदि मोनबा जोङो दाउफोरखो एसे बेलेग साइटथिं लांना हेगारना होयो बा नाइयो बेरामा दङना गैला बेफोरखो जोङो आनदास लायो आरो बेरामा गैलाबा जोङो बे दाउफोरखौ जोङो इसे माबानानै साफ्फा सुफ्फा खामनानै नानै आरो जोङो बे गलाराव दोनफिनो बिदिनो गलाराव दोननानै आरो जोङो गावनि दाउखौ जोङो जो एरहोनो थाखाइ जोङो बि दाउला दाउबो नांगो जोंनो दाउला दाउबो जोङो दाउला दाउबो जोंनियाव दाउजो दाउ दाउला दाउ नांगौ बिनि उनाव बिनि उनाव दाउला दाउ दाउजो दाउ थायोबा फिसा एरलाङो बिदै दैयो बिदैनि उनाव फिसा गयो गनायनि उनाव फिसा ओंखारनायनि उनाव फिसा ओंखारनायनि उनाव फिसाया जिथिया देरो बे फिसाखौ जोङो फान्नानै फानो फानो आरो जोङो बुरजा खालामनोबा जोङो आरो बेलेक बिमा माथाम माब्रै बिदिनो जोङो दैहोयो दैना गहोयो गनायनि उनाव खायसेखो जों फानो खायसेखो जोङो फाननो आरो खायसेखो जों जायोबो खाय जायोबो आरो जों बेलेकनोबो जोङो आदि हरो एरनायनि थाखाइ बिदिनो बुहुथ जोङो माबायो आरो दाउखौ आल लानायदो लोगोसे जोङो दाउखौबो एरहोयोबो नायोबो आरो